میں زیادہ تر اپنے لیے شلوار سوٹ ہی بنانا پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے اور شلوار سوٹ میں ہی ہم آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور شلوار سوٹ میں ہی ہم اچھے طرح سے کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اور آج کل بھی زیادہ تر لوگ شلوار سوٹ یا کرتا کرتی پہنتے ہیں کرتی لیگیز وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہر کوئی شلوار سوٹ یا کرتی استعمال کر رہے ہیں ان میں بھی سلوار سوٹ ہی بنانا پسند کرتی ہوں اور میں کاٹن کا زیادہ استعمال کرتی ہوں کاٹن کا شلوار سوٹ بنانا استعمال کرتی ہوں کہ اس کے اس میں پسینہ جلدی سے جزب ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی اور ایسی تکنیک ہیں کہ ایسی تکنیک ہیں کہ اس کو آسانی سے دھو بھی سکتے ہیں اور آسانی سے استعمال بھی کر سکتے ہیں کاٹن کے کپڑوں کو اور اس سے بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی اور آپ اس میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اس لیے میں اپنے لیے زیادہ تر شلوار سوٹ کاٹن کا بنانا پسند کرتی ہوں